नमस्ते डॉक्टर जी सर मैं ना बोल रहा हूँ जी है न मुझे डेंगू मलेरिया जैसा सर बुखार सा हुआ रखा है क्या उसकी कोई दवा मिल सकती है हाँ सर वो र चार दिन से यहाँ पर सर अस्पताल में हमारा चल रहा था इलाज सर वहाँ से दवाई लिया यहाँ पर कोई इलाज हुआ नहीं तो सर चार दिन से सर लगातार बुखार चल रहा है मेरे हाँ सर वहाँ से ले रहे हैं डॉक्टर साहब वो दवाई अभी ख़त्म हो चुकी है हाँ सर हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है अभी खाने में मैंने दो रोटी खाई है थोड़ी सी सब्ज़ी खाई है हाँ हाँ हाँ

ओके सर आपके पास आना है क्या दवाई लेने के लिए

कितने बजे आना है आपके पास

ओके सर हाँ हाँ

अभी कन्फर्म नहीं है हाँ हाँ ओके ओके हाँ ओके वो जो डॉक्टर

इसमें डेंगू आया नहीं पर पर मुझे लग रहा है सर डेंगू जैसा अंदर से आपके पास कब आऊँ अब

हाँ हाँ करवाया

हार्मोन तो पता नहीं पर मुझे ऐसा चक्कर जैसा लग रहा है इसके लिए क्या करूँ अभी के लिए

हाँ हाँ